اردو ایک اچھی چیز ہے زبان اردو زبان سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اردو خاص طور سے مسلم کو تو سیکھنا ہی سیکھنا چاہیے کیونکہ اردو جو ہے ایک بہت بڑے مقام پر پہنچ چکا ہے اور ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اور لوگوں کو اردو سکھانے کی پرزور کوشش کرنا چاہیے اردو زبان بہت اچھی اور بہترین زبان ہے سادگی اس کے اندر میں ہے تو کسی شاعر نے بھی کیا ہے کہ ہوئے مر کے کیوں رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا تو ہمارے شاعروں نے بھی اردو کی وہ تعریف کی ہے کہ اردو کا انتہا نہیں اور اردو اپنے بلند مقام پر پہنچا ہے جو آج ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بھی اردو زبان استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم سبھوں کو اردو کی اہمیت رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے پریواروں کو اردو سکھانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے